अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले हालही में हमारे पास में ही एक फर्नीचर है जहांगीर फर्नीचर कर के वहाँ से मैंने एक सोफा बनवाया था इसपेस्ली वो मैंने अपने ऑर्डर पर बनवाया था जैसा जैसा मैंने बोला था जैसी डिज़ाइन बोली थी और जिस टाइप का बोला था वैसा बनवाया था तो वो अपने पास ही के है उस हिसाब से कम बजट में मेरे बन ही गया और लगभग हमें पच्चीस बीस दिन हो गए उस सोफ़े को यूज़ करते हुए तो मतलब जैसा मैंने बोला था कम बजट में एक परफ़ेक्ट चीज़ उन्होंने तैयार कर के हमें दी है तो सोफ़े वाले प्रोडक्ट से हम बहुत संतुष्ट हैं हमारा जहाँ तक देखे पैसा वसूल है लकड़ी देखें फोम देखें कपड़ा देखें डिज़ाइन देखें किसी भी चीज़ में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है जितना हो सके अपनी तरफ़ से उन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया और होना भी चाहिए अगर अपन को अपना बिज़नेस चलाना चाहिए तो चलाना है तो जितना हो सके हम अपना हंड्रेड परसेंट दें तो ये सोफ़े का मेरा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही मैं ख़ुश हूँ संतुष्ट हूँ इस से कि मैंने जो पैसे बजट में जो चीज़ बनवाई थी वो एक दम परफ़ेक्ट हैं और पैसा वसूल है